खगो शास्त्र हिकिड़ो अहिड़ो शास्त्र आहे जंहिंजे अंदरि पृथ्वी ऐं वायुमंडल जे ॿाहिरि थियणु वारी घटनाऊं जो अलोकन विशलेशण ऐं व्याख्या ॿुधाई वेंदी आहे इहे हिकिड़ो अनुशासन आहे जो की आकाश में अलोकित थींदी आहे हुन जो समावेश करणु वारी क्रिआऊं हुन जे शुरूआति बदिलाउ जे ऐं भौतिक तथा रसायनिक गुणनि जो अध्यन कंदी आहे असांजे हिते भारत में हाणे

कोई कम न कंदा आहिनि जीअं कंहिंखें बिज़नैस चालू करिणो आहे त उहो बि पुछी करे कंदा आहिनि महूरत जे हिसाब सां की शनि भारी कोन्हे मंगल कीअं थो हले हिन हिसाब सां बिज़नैस चालू कंदा आहिनि हिते हाणे नया नया ऐप अची विया आहिनि ऑनलाइन हुननि में बि पंडित बिल्कुलु सुभी सुबुह जो उथी करे वीडियो विझंदा आहिनि जंहिंमें असांजे राशी जे अनुसार बिल्कुलु फल वग़ैरह विझंदा आहिनि उहो की असांखे छा करिणो खपे छा दान करिणो खपे छा पाइणो खपे इहे सभु खगो शास्त्र में ईंदो आहे इहे पंडित सभु ॿुधाईंदा आहिनि हिननि जो ज्ञान थियण लाइ खगो शास्त्र विद्या पढ़णी पवंदी आहे